مذہبی طور پر مندر میں لوگ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں کیرتن کرتے ہیں لوگ صُبح نہا دھو کر مندر جا کر اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں گردوارے میں بھجن ہوتا ہے گردوارا میں پوجا کرنے والے سِکھوں کا ماننا ہے کہ اُنہیں سِکھ منڈلی میں بھگوان کے قریب ہونے کا اوسر ملتا ہے گردوارا میں لوگ ماتھا ٹیکتے ہیں ہیں مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن مسجد میں صرف لڑکے جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اجتماع بھی ہوتا ہے چرچ میں دھرم گرنتھ کے چھند پڑھ پڑھتے ہیں اور سمواد سروت شامل ہوتا ہے چرچ میں ہر رویوار یا مہینے میں کئی رویوار کو پوتّر بھوج ہوتا ہے